کچھ عام چیلینجز جو ہیں لوگوں کو آنے جانے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس کی اتنی پریشانی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں بڑی مشقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں یہ مانگ کرتا ہوں دہلی حکومت سے اور یہ میری مانگ ہے ان سے کہ ایک دو لوگوں کے آنے جانے کے لیے سویدھا اچھی ہو بسوں کا زیادہ چلن ہو جس سے لوگ آنے جانے میں آرام سے پہنچ جائیں